وزن بڑھانے کے لیے کھانا صحیح ٹائم پہ کھانا چاہیے انسان کو صحیح ٹائم پہ کھانا کھانا چاہیے اور تازہ کھانا کھانا چاہیے دونوں ٹائم اور ہرے ہریلو سبزی کھانا چاہیے اور شریر کو وزن بڑھانے کے لیے طاقت بڑھانے کے لیے ٹائم سے کھانا چاہیے اور ٹائم سے سونا چاہیے کیونکہ شریر کو بھی تھوڑا آرام ملنا چاہیے رات کے ٹائم کھانا کھا کے سونا چاہیے وہ بدن میں لگتا ہے طاقت ہوتا ہے اور کھانا کھاتے اور ہضم نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے دوائی استعمال کرو اگر جڑی بوٹی سے ہو جاتا ہے تو جڑی بوٹی استعمال کرو کسی کا لیور میں پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کھانا تو کھاتا ہے اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے کشمش چھوہارا یہ سب کھاتا ہے مطلب شریر نہیں بنتا ہے اصل باتیں کیا ہے اس کے اندر جو لیبر ہے اس کا لیبر ہضم نہیں کر پاتا ہے گیس بنتا ہے اس کی وجہ سے کھانا تو کھا لیتا ہے ادھر کھاتا ہے اور ادھر ٹوئلٹ چلے جاتا ہے تو ہضم نہیں کر پاتا ہے اس کے لیے اس کے شریر نہیں بنتا ہے اس لیے ٹائم سے کھانا چاہیے اور ٹائم سے سونا چاہیے تو اس کو شریر کو آرام ملتا ہے تو وزن بڑھتا ہے طاقت ہوتا ہے